हाँ जी टेन सीटर में तो तीन चार गाड़ियाँ आती हैं बताइए आपको कौन सी चाहिए नोवा चाहिए क्रेटा चाहिए ये बताओ

तो सतरह तारीख़ को तो बुकिंग आप को मैं दे सकता हूँ आप ले लेना आठ का मिल जाएगी आप को तो आठ का हम दस लोग नहीं बन पाएंगे आपके तो आप को टबेरा ले ले ना आप हाँ सत्रह को टबेरा गाड़ी है ना वो मिल जाएगी आप को

को दे रहे हैं जी आपका मैं आप कहाँ जाना चाहती हैं पहले ये बताइए घूमने के लिए

मैम मेरी बात सुनो आप एक घन के लिए जाइए चाहे चार घंटे के लिए जाइए मेरी गाड़ी का लगता है ढाई सौ पर किलो ढाई सौ डे लगता है मतलब एक दिन में ढाई सौ किलोमीटर लगेगा चार्ज रहेगा अपना बारह किलोमीटर के हिसाब से चाहे आप सौ किलोमीटर चलाइए हाँ ढाई सौ किलोमीटर का रनिंग टॉप बारह रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलता है गाड़ी

तो वही आपका अट्ठाईस सौ अट्ठाईस सौ या उनतीस सौ रुपये लगेंगे आप के नहीं और आप इसी में आप का टोल टेक्स अलग लगेगा अगर कहीं जाते आप का टोल है तो अलग चार्ज लगेगा उसका हाँ तो मिल जाएगी आपको हाँ तो आपको एड्वान्स देना पड़ेगा ठीक है ठीक